ہمارے گاؤں میں کل ہی ایک جھگڑا ہوا جو جس جھگڑے میں کافی لوگ بہت پریشان تھے اور گھر والے یہ سوچ رہے تھے کہ گھر کا مسئلہ گھر ہی میں ختم ہو جائے لیکن یہ لوگ نہیں مانے تو جھگڑا اتنی بڑھ گئی اتنی بڑھ گئی کہ لوگوں کو اور خود میں مسئلہ کرنا صحیح نہیں لگا تو یہ بات پنچایت تک چلی گئی پنچایت کے لوگ بھی سمجھائے کہ اتنا جھگڑا اچھا نہیں اچھا نہیں ہے تو یہ بات ایک اس جھگڑے سے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ اتنا بڑا مسئلہ کیسے ہوا اتنا بڑا مسئلہ کیسے ہوا جب پنچایت اتنی بڑھ چکی تھی جب پنچایت اتنی بڑھ چکی تھی تو یہ بات تھانہ تک پہنچ گئی تھانہ تک پہنچی تو تھانہ والا نے سمجھا یہ گھر کا مسئلہ ہے گھر ہی میں سنبھلنا چاہیے تو لوگوں نے بات اتنی بڑھا دی اتنی بڑھا دی کہ بات یہ تھانہ تک پہنچ چکا ہمارے گاؤں میں فی الحال ایک جگہ جھگڑا ہوا تھا جہاں پر لوگ آپس میں نہیں مانے کہ جھگڑا اتنا کم ہو جائے جبکہ لوگوں کا یہ مسئلہ تھا کہ یہ بات پنچایت تک پہنچے پنچایت تک پہنچے تب تب لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ یہ جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے تو لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ جھگڑا کرنا اچھی بات نہیں ہے تو یہ یہ بات تھانہ تک بھی پہنچ گئی اور لوگ سمجھانے لگے یہ بات اتنا بڑھا کیوں